ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ صحت کے لئے انہیلدی ہوتے ہیں لائک سموسا یہ سب انہیلدی فوڈ ہیں وائلی والے فوڈ ہیں موموز ہو گیا پیزا ہو گیا یہ سب نہیں کھائیں گے یہ آسانی سے ڈائجسٹ نہیں ہوتے ہیں اور نہاری کی بات کریں تو نہاری تو کبھی کبھی کھانی چاہیے لیکن بٹ نہاری بھی گرم ہوتی ہے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس کو بھی ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر ہم گھر کے نہاری کی بات کریں تو وہ تو اچھی ہی ہوتی ہے لیکن باہر کی نہاری میں کافی زیادہ ہی مسالہ ملے ہوتے ہیں اس میں اور وہ کافی گرم ہوتی ہے